جدید تفریح مرکز کا اضافہ دہلی میں بڑے بڑے مالس امیوزمنٹ پارک اور تھری ڈی سنیما تعمیر ہوئے ہیں یہ جگہیں خریدی کے کھانے گھومنے اور بچوں کے لیے کھیلنے کا مقام بھی ہے ثقافتی اور ادبی تفریح بھی ہے اب دہلی میں لٹریچر فیسٹیول آرٹ ایگزیبیشن اور تھیئیٹر ڈرامے وغیرہ عام ہو گئے ہیں نوجوان اور خاندان ان تقریب میں شرکت کرتے ہیں اور مظاہرے سے لطف اٹھاتے ہیں آنلائن تفریح کا چلن نیٹفلکس امیزون پرائم اور اوبر یوٹیوب جیسے پلیٹفام نے گھر بیٹھے ہی تفریح کو ممکن بنا دیا ہے لوگ اب اپنی مرضی سے ڈرامہ فلم یا میوزک کا لطف اٹھا سکتے ہیں کیفے کلچر اور نائٹ لائف جیسے کہ دہلی کے حوض خاص شاہ پور جاٹ اور کناٹ پلیس جیسے علاقوں میں اب کیفے کلچر بہت عام ہو چکے ہیں یہاں نوجوان شب بھر دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تاریخی جگہوں کا نیا رخ اب قطب مینار لال قلعے جیسے مقامات پر لائٹ این ساؤنڈ ویو اور شوز اور ٹورزم پروگرام ہوتے ہیں جو عوام اور سیلانیوں کے لیے دلچسپ تجربہ پیش کرتے ہیں نتیجہ تو یہ رہے گا کہ دہلی کا تفریح منظرنامہ اب روایتی اور ماڈرن دونوں رنگوں میں رنگا ہوا ہے ٹیکنالوجی نوجوانوں کی پسند اور نئی سہولتوں سے اسے ایک نیا رخ دیا گیا